गोंयांत तांच्या खातीर पयलो मान आसता कसलोय जर पोस्ट आयलो जाल्यार तांकां पयलीं घेतात तशेंच तांच्या खातीर स्पॅशल शाळो लेगीत आसात देखीक संजय स्कूल दयानंद स्कूल कामुर्ल्ले तशेंच तांच्या खातीर वेगळे वेगळे कायदेय आसा तांकां बसीन लेगीत बसपाक सुवात आसा तांच्या खातीर स्पॅशल जागे आसा तशेंच तांकां जर कोणीय कितें म्हणलें जाल्यार कायद्या प्र कायदेशीर तांकां निर्णय घेवपाक मेळटा तशेंच तांच्या खातीर कामा वेळार लेगीत वा आर्थीक परिस्थिती वेळार लेगीत तांकां सरकारान कायदे काडल्यात तशेंच तांच्या खातीर बस लेगीत येवपाक वसपाक शाळेनसून आसात